हैलो अंजी केह् हाल ऐ थुआढ़ा आं ते ठीक बस यरो कम्म करियै लेटी ही होर लभदे निं होंदे अज्जकल सेह्त ठीक ऐ चलो कोई गल्ल निं मड़ो होंदा रौहंदा एह् निक्की निक्कियां चलदियां रौहंदियां बमारियां होर भी तुसेंगी सत्संग आक्खे दा म्हल्लै आं ठीक ऐ साढ़े घर बी आई दी ही आं अंऊ घर निं ही पर मिगी आक्खे दा हा की सना दे हे की सत्संग आक्खे दा हा तोह् जाना आं चलगे मड़ो तुसें ई पता ऐ म्हल्ला ते जाना गै पौंदा ऐ बड़ी चबल ऐ ओह्बी आं भी इंया जाना पौना ड्यूटी आं तुसेंगी पता ओह् कंजूस ऐ दिक्खी लैओ तुस अपने स्हाबै दे जिन्ना देऐ कोई इन्ना देना गै पौंदा ऐ आं लेई जायो थोह्ड़ा जेहा फ्रूट केह् करना आं किन्ने बजे हारे जाह्गे चलने आं कोई चार बजे हारे जादै तोलै केह् करना आं चार बजे चलगे ते सत्त बजे खाई पियै आई जाह्गे ऐ नी मोये माऐ ते पाई लैयो पर्से ई लफाफे ते आमीं पाई लैगी ते लेई आगेओ रुट्टी ते शामीं होई जाह्ग आं ओह्बी ऐ मड़ो लेई जाह्गे लेई जाह्गे ऐनी किन्ने बजे हारे चलगे होइये चार बजे आं ठीक ऐ ठीक ऐ फोन करी लैगी अं'ऊ ठीक ऐ चलो ठीक ऐ ओके